खेलों का लोगों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए लोग जो इसमें रूचि रखते हैं उनके लिए बहुत ही सकारात्मक प्रभाव होता है वह भले ही कड़ी मेहनत करते हैं उसके बाद उनको सफ़लता मिलती है पर मिलती ज़रूर है जो मेहनत करता है उसे मिलती है जैसे की अभी फ़िलहाल हमने पिछले साल देखा है की नीरज चोपड़ा ने जेव्लिंग थ्रो में गोल्ड मैडल प्राप्त किया है उन्होंने अपने लिए जो भी सकारात्मकत किया ही है साथ साथ में देश के लिए बहुत ही बड़ा काम किया है जो गोल्ड मेडल बहुत टाइम तक नहीं मिला था भारत को जेव्लिंग थ्रो में वह नीरज चोपड़ा ने दिलाया है और उसके साथ साथ उन्होंने अपने खुद के लिए बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने नाम कमाया और देश का नाम तो ज़रूर रौशन किया है इस तरह से आप देख सकते हैं उसके बाद आप क्रिकेट के जगत में देख सकते हैं की जैसे क्रिकेट अपना आ गेम नहीं होते हुए भी आज के डेट में हम विश्व में नम्बर वन है क्रिकेट के जगत में जैसे की क्रिकेट के अभी दुनिया में विराट कोहली का नाम बहुत बड़ा है सचिन तेन्दुलकर हमारे भगवान गॉड द ग्रेट अ क्रिकेट गॉड माने जाते हैं ऐसे ही बहुत सारे प्लेयर हैं जो पुराने हैं सन्यास ले चुके हैं उनका तो नाम अभी अभी हम जानते ही हैं और बहुत सारी नई ओपुर्चुनिटी नए प्लेयर्स को मिल रही हैं जैसे की अभी हम देख सकते है रिसेंटली जो मैच चल रहा था इंग्लैंड और इंडिया का टेस्ट मैच उसमें यशस्वी जैसवाल का बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन रहा है तो यशस्वी जैसवाल ने दिखाया है की उनके अंडर क्या गुण है क्रिकेट को लेकर और वह स दिक् उससे हम सिख सकते है की क्रिकेट का या फ़िर स्पोर्ट्स का इस जगत में या फ़िर इस संसार में हम लोगों को क्या सकारात्मकता दिखती है या नहीं दिखती है इससे हम अनुमान लगा सकते है और बहुत सारे गेम्स है स्पोर्ट्स है जो इंडिया अपना इंडिया इसको आगे लेकर जा रहा है उस पर हम फोकस कर रहे हैं जैसे की कबड्डी भी हो गया है तो कबड्डी में बहुत सारे लोग हैं वह खेल रहे हैं उसमें अच्छा कर रहे हैं इधर फुटबॉल में आ जाइए तो फुटबॉल में भी बहुत ही अच्छा चल रहा है इस समय इंडिया जैसे उसके कोच है सुनील क्षेत्री वह बहुत अच्छा खेल रहे हैं तो बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जिसमें हम आराम से मतलब सोच सकते हैं अनुभव कर सकते हैं देख सकते हैं की इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है और हमें ज़रूर अपने बच्चों को इसके लिए रूचि रखनी सिखानी चाहिए ज़रूरी नहीं है की हम सिर्फ़ एक काम करके या फ़िर पढ़कर ही कुछ कमा सकते हैं या फ़िर कुछ नाम कमा सकते हैं या कर सकते हैं हो सकता है की हम उसमें नहीं कर सकते तो इसमें कर सकते हैं अगर हमारी रूचि इसमें बेहतर है तो तो हमें ए एक न एक गेम तो हमें आना चाहिए उसके लिए हमे रूचि रखनी चाहिए इससे क्या होता है स्पोर्ट्स से क्या होता है की जब भी आप अपने हेल्थ को लेकर भी अ इम्प्रूभ कर सकते हैं की आप हेलदी भी रहेंगे क्योंकि स्पोर्ट्स जो है हमें हर चीज़ बताता है की आपकी बॉडी लैंग्वेज से लेकर आपके हर चीज़ के बारे में बताता है की आप कैसे हैं अगर आप फिट हैं तो ही खेल सकते हैं फिट नहीं हैं तो नहीं खेलेंगे अगर आपको खेलने में रूचि है तो वह ज़रूर फिट रहने की कोशिश करेंगे सिम्पल सी बात है तो स्पोर्ट्स को लेकर हमें सकारात्मक सोच होनी चाहिए इससे बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ रहा है आज की डेट में लो इससे अ बहुत ही उत्सुक हो रहे हैं जिज्ञासु हो रहे हैं की हमें भी खेलना चाहिए हमें भी देखना चाहिए पहले की डेट में क्रिकेट जो है बहुत कम देखा जाता था आज की डेट में देखने वालों की संख्या खेलने वालों की संख्या हर जगह आ इवन शहर में तो पहले से ही था आज आप गाँव में जाएँगे तो गाँव में भी लोगों को देखेंगे स्पोर्ट्स के लिए जागरूक हो रहे हैं तो गाँव में भी बहुत ही अच्छा चल रहा है इसके लिए स्पोर्ट्स जो है तो खेल बहुत ही महत्वपूर्ण है हमें किसी एक खेल में रूचि होनी चाहिए मैं नहीं कहता हूँ की आपके सारे खेल आने चाहिए आप अपना अ सब कुछ छोड़कर खेल पर ध्यान लगाइए खेल आना चाहिए यह आवश्यक है क्योंकि कहीं भी आप जाते हैं कहीं भी कुछ भी करते हैं आज की डेट में तो एक एक से जो कॉर्पोरेट कंपनियाँ हैं उसमें भी टाइम निकालकर कोई न कोई गेम कराया जाता है जैसे की मैं अब बहुत पहले गया था एक कंपनी में काम करने कंपनी का नाम था सुब्रोश लिमिटेड उसमे मैंने काम किया बहुत ज़्यादा दिन काम नहीं किया है बहुत कम समय के लिए काम किया था पर वहाँ उस समय गेमिंग का जोन चल रहा था टाइम चल रहा था तो उसमें गेम बहुत सारे गेम्स करवाए गए उसमें तो लोग करवा रहे हैं ऐसी चीज़ें क्यों करवा रहे हैं क्योंकि उससे सकारात्मक प्रभाव पड़ता है उससे आप आगे बढ़ सकते हैं खुद को आगे ले जा सकते हैं साथ साथ अपने देश को अपने गाँव को अपने ज़िले का नाम रौशन कर सकते है इसमें कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए आपको आप पढ़ाई करिए ऊपर जाइए काम करिए साथ साथ में अपने लिए या फ़िर अपने देश के लिए रौशन करने के लिए गेम में भी इन्वोल्भ होइए उससे बहुत ही बढ़िया जो है आपको प्रभाव पड़ेगा उस साथ साथ आपको रोज़गार तो मिलता ही मिलता है उसके साथ नाम मिलता है आपका बड़ा नाम बनता है और आपके लिए कोई भी काम जो है छोटा नहीं रह जाता है तो खेल बहुत ही महत्वपूर्ण है